موجودہ موجودہ حالات میں تجویز اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنے کے بہت سے طریقے ہیں جیسے کہ واٹس ایپ گروپ میں ایڈورٹائز منٹ کر کے واٹس ایپ گروپ میں بھیجنا اور اسٹیٹس لگانا اور آٹو کے پیچھے پوسٹر لگا کر لوگوں کو اڈورٹائز کرنا والس پر اسکول کی کینٹین پہ اور کالج کے باہر کالج کے گراؤنڈ میں کافی ساری جگہوں پر ہم یہ کام کر سکتے ہیں اور لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں اور میری زندگی میں سب سے اہم اِس اڈورٹائزمنٹ کا ہی رہا ہے میں نے ایک میگزین پڑھی جس میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا میں نے اشتہار دیکھا اور وہ ایڈ ایڈورٹائزمنٹ پڑھی اور میں نے وہاں ایڈمیشن لینے کے لیے بہت سارے پریاس کیے اور میں نے جب ایڈمیشن وہاں لے لیا میری لائف بالکل چینج ہو گئی مجھے یہاں بہت اچھی اچھی چیزیں سیکھنے کو ملیں میں میں یہاں کی طالبہ بن گئی مجھے یہاں بہت علم سیکھنے کو ملا میری لائف بالکل چینج ہو گئی یہاں آ کر اِس لیے میری زندگی میں ایڈورٹائزمنٹ بہت اہم بُھومکا نبھاتا ہے